अनाज जे बेचेमे मकइ बिकाइ हइ आओरो मकइ बिकाइ हइ मतलब फसल बढ़िऑं होइ तऽ आओर गहूॅंम बेचै हइ आओर इसबके बहुत बढ़िऑं बिक्री चलै हइ आओरो आलू बिकाइ हइ दालि बेचै हइ इसब बिक्री बहुत बढ़िऑं चलै हइ दुकानमे से सब बेच लै हइ सबसे ज्यादा मकइके बिक्री चलै हइ आओर गहूॅंमके भी इसब